ए टी एम ए टी एम या एक ऐसा उपनिवेश है जिससे कि पब्लिक लोग को पैसा निकालने जाने में कहीं भी कोई तरह कठिनाई होती है तो ए टी एम से कहीं पर भी पैसा निकाल लिया जाता है और अपना काम कर लिया जाता है ग्राहक सेवा यह एक ऐसा केंद्र होता है जिसमें कि बैंक में अगर कोई तरह का प्रॉब्लम हो जाता है तो वहाँ पैसा नहीं रहने के कारण वहाँ पैसा नहीं रहता है तो ग्राहक सेवा से ही या फिर कहीं से भी अपना लोग पैसा का आदान प्रदान करके और उसके बाद क्या कहता है अपना आगे का काम करते हैं जैसे कि ग्राहक सेवा में लोग ज़्यादा ही ध्यान देते हैं जो चौक चौराहा पर होता है तो इसमें ज़्यादा ही आदमी सब जो है लोगों सब हैं जो काम करते हैं और कहते हैं जो यही सही है न ज़्यादा पैसा लगता है जाने आने का न ही क्या कहता है कोई तरह का दिक्कत होता है यहाँ पर तो चौक पर गए खुद से भी और जाकर ले आते हैं पैसा पैसा ले आते हैं और अपना काम कर लेते हैं सेंट्रल बैंक जैसे बीसिंहपुर हुआ वहाँ जाने में हमको ज़्यादा ही टाइम लग जाता है और वहाँ से जब तक जाएँगे बैंक पर से पैसा लाने तो वहाँ पर ज़्यादा टाइम भी लगेगा और काम भी मेरा खराब हो जाएगा तो इसीलिए लोग ग्राहक सेवा से ही या फिर ए टी एम से ही पैसा निकाल कर अपना लोग काम करते हैं जैसे कि बाज़ार ही जाना है वहाँ नहीं डॉक्टर के यहाँ ही जाना है और पैसे का ज़रूरी है तो ए टी एम है रास्ते में या फिर ग्राहक सेवा केंद्र है वहीं से निकाल के लोग अपने अपने बच्चे का इलाज या फिर किसी का भी इलाज करवाने डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और पैसा का ग्राहक सेवा से और ए टी एम से यही हमको फ़ायदा है